गोदान फालांगि जागायनोब्ला रांनि गोनांथि जायो बे नोंगौ माने रां गैयाब्ला फालांगिखौ बोरै खालामनो एसेथ' नोंनिआव एसेब्लाबो थानांगोन आरो रां गैयाब्लाबो नोंनाव माबा मोनसेथ' थानांगोन फालांगि खालामनो माने नोङो रांखौ बुथुम गोरनांगोन सिगांआव नोंनाव रां गैयाब्ला नोङो बिदिनो रांखौ बुथुमगोरनानै नों फालांगि खालाम नांगोन जेब्ला नों जेरै नोङो फिथाइफोरनि फालांगि खालामनोब्लाबो नों फिथाइखौ नोंहा न'आव थाग्रोनांगोन नङाब्ला न'आव थायाब्लाबो नोंहा रां थाब्लाबो नङो एसे बायग्रोनानै बिदिनो किजिसे बायगोर नानैबो नोङो नोङो जागायजेननो हायो जागाय जेननो हागोन आरो जोङो जेनेबा आंनाव आंनाव रां गैयाब्लाबो आंनि न'आव फिथाइ सामथाइफोर दङब्ला आं बेनिफ्रायबो आङो जागायनो हायो बेबायदिनो जोंनि न'आव माइ दङ माइ माइखौबो आङो एसे फाननानै फैसाजों बे फैसाजों बे रांजों आङो गोबां माइ बायनानै आर बेखौ फाननानै आरो बिदिनो आङो बे बे फालांगिखौ जागायनो हायो बे बायदि एसे माबा मोनसेथ' मोने गुदिआव नोंहा थाखानांगोन आरोखि थाखायोब्ला मोजां जायो फालांगि खालामनो आरो जेबो गैयाब्लाबो जेबो नङा नोङो बुथुम गोरनानै फालांगिखौ जागायनो हायो